ہاں رضی دیکھ مجھے ناسک گھومنے کے لئے جانا ہے تو مجھے اولا کے بارے میں کچھ بتا اولا مجھے ہر طریقے کی کار مل سکتی ہے کیا اولا میں ہر طریقے کی کار موجود ہے چھوٹی بڑی کار مل سکتی ہے تو مجھے ایک بڑی کار کرنا ہے تھا تو مجھے اچھا ڈرائیور ملے گا مجھے ناسک گھومنا ہے تو مجھے ایسا ڈرائیور چاہیے کہ ناسک کی پوری معلومات بھی ہو اور کتنا خرچہ آئے گا معلومات چاہیے تھی